مہاراشٹر میں ہیلتھ کیئر پیشہ وروں کی دستیابی اچھی ہے ریاست میں طبی طلبا کی ایک بڑی تعداد ہے اور اس کے پاس اسپتالوں اور دیگر طبی مراکز کی ایک بڑی تعداد بھی ہے تاہم ریاست میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں طبی پیشہ وروں کی کمی ہے یہ کمی دیہی علاقوں اور غریب علاقوں میں زیادہ نمایاں ہے مہاراشٹر حکومت نے ہیلتھ کیئر پیشہ وروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں حکومت نے نئے طبی کالجوں کو منظور کیا ہے اور اس میں موجودہ کالجوں کے داخلوں کی تعداد بڑھائی ہے حکومت نے ہیلتھ کیئر پیشہ وروں کے لیے اسکالرشپ بھی فراہم کی ہے مہاراشٹر حکومت کے اقدامات کے نیتجے میں ریاست میں ہیلتھ کیئر پیشہ وروں تعداد میں اضافہ ہوا ہے